आङो दाखालि सासे दखानिनिफ्राय इयारफन बायनानै जोबोर मोजां मोन्दों मानोना बे इयारफनआ जोबोर मोजां कवालिटिनि जाय इयारफनआ आंनि मबेलजों गोमनाया मिलायो मानोना बे हेयारफनखौ लानानै आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानोना बे इयारफनआ आं उन्दुनायाव उन्दुनायाव लानानै सिनेमा नायोब्लाबो आङो खोमाबो साया बिनिखायनो आङो बे इयारफनखौ जोबोद मोजां मोन्दों बेजों लोगोसेनो आङो बाजाराव लानानै बे इयारफनखौ बेरायोब्लाबो बाजाराव लानानै बेरायथाव माने कवालिटिया मोजां बिनि थाखायनो आङो बे हेयारफनखौ लानानै गोबां गोजोननाय मोन्दों आरो